वर्तमान समय में लोग खेलों के प्रति एक अपना अच्छी भावना दिखा रहे है और जो ऑर्गनाइजेसन है वह दर्शकों और खिलाड़ियों के बीच में शांति बनाए रखती है बिल्कुल भी कोई भी तरीके की हिंसा नहीं होने देती एक तरीके से अहिंसा बनाए रखती है और वो खिलाड़ीयों और दर्शको के बीच कोई भी तरीके की गुंडागर्दी होने के खिला खिलाफ़ कारवाईं भी कर सकती है उनके पास पूरी सहमति होती है कि वह खिलाड़ियों और दर्शकों के बीच किसी भी प्रकार की हिंसा हो जाने पर उन पर कानूनी कारवाई कर सकती है